मैथिली भाषाके समापन भऽ रहल यऽ आओर मैथिली भाषामे हमर सभके हिन्दी मैथिलीमे हिन्दी फेँटकऽ आओर इंग्लिश सभ किछु भाषा फेँटकऽ बाजै छियै आओर मैथिली भाषा केओ अपन शुद्ध शुद्ध मैथिली नहि बाजि पाबै यऽ आओर जेना कि कोनो मशीन खराब भऽ गेलै तऽ ओकरा सभ खराब भए गेलै तऽ ओइमे हिन्दीके उच्चारण किछु ने किछु आइबे जाइ छै अपन मैथिली भाषा केओ नहि बाजै छै जेना कि मशीन भङ्गठी भए गेलै ई चीज सभ बिसरि गेलै है आइ काल्हि अइमे जमानामे मैथिली केओ नहि बाजि पाबै छै आइ काल्हिके जेनरेशनमे तऽ मैथिलीके केओ उपचारे नहि करै छै आओर मैथिली बजबे नहि करै छै पहिलेके जमानामे ई मैथिलीके रहै लेकिन आबके जमानामे से पूरा बन्द भऽ गेलै है सभ आइ काल्हिमे मैथिलीमे हिन्दी आओर इंग्लिश सभ फेँट फेँट कऽ बाजै छै आओर मैथिली पूरा शुद्ध मैथिली केओ बाजि नहि पाबै छै मैथिलीके शुद्ध उच्चारण केओ नहि करै छै तऽ तै दुआरे मैथिलीके मैथिली भाषाके समाप्त भऽ गेलै हँ अपना अइ मे तऽ ओकर सही उच्चारणसँ करबाक चाही मैथिली भाषा बजबाक चाही